मुझे पालतू जानवर पालना पसंद है लेकिन पालतू जानवर के रूप में मुझे बिल्लियाँ पालना बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं क्योंकि बिल्लियों का ध्यान रखना बहुत ही मुश्किल होता है बिल्लियों को सिर्फ आराम करना पसंद होता है उन्हें हम कुत्तों की तरह यहाँ वहाँ घुमाने भी नहीं ले जा सकते हैं साथ ही उनके बाल भी एक बड़ी समस्या होते हैं आपको आपके घर में बिल्ली के बाल हर तरफ देखने को मिल जाएंगे इसीलिए बिल्लियों को पालना मुश्किल होता है इसके साथ ही बिल्लियाँ कभी भी अपने मालिक के ऊपर अपना गुस्सा निकाल देती हैं क्योंकि बिल्लियों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है इसलिए बिल्लियों को पालना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि वह कभी भी आपको नोच सकती हैं नाखून मार सकती हैं और बुरी तरीके से आपको चोट लग सकती है इसीलिए बिल्लियों को पालने से पहले हमें सोचना चाहिए इसी के साथ मुझे यह डर भी लगता है कि मेरे घर के किसी छोटे बच्चे को बिल्ली नुकसान ना पहुँचा दे इसलिए भी मैं बिल्ली को पालना पसंद नहीं करता